मैडम मुझे हेयर कट चाहिए था एक अच्छा सा जी जी बिलकुल हाँ मैंने स्टाइल सोची थी लेकिन आप आपके हिसाब से बताइए कि मेरे पे मतलब मेरे फेस के हिसाब से मेरे पे कौन सा वाला अच्छा शूट करेगा मुझे तो ऐसा ही चाहिए कि मतलब मेरे फेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा रहे अच्छा दिखे मतलब आप अब आपके हिसाब से देख लो मेरे फेस पे कौन सा वाला अच्छा लगेगा मेरे चहरे पे तो वो वाला कर दो आप पे मैंने पीछे से अपने अपने बालों को छोटा करवाया हुआ था पहले तो अब थोड़े क्या हैं मैंने बड़े करवाए हैं तो अब देखना चाहता हूँ कि दूसरी कोई भी स्टाइल लगवा के कि कैसा लगता है मतलब कुछ अच्छा सा हो आप के पास कोई नई वाली हाँ मुझे नया हेयर कट चाहिए था थोड़ा अच्छा जो अच्छा दिखे ऐसा चहिए था आप तो आपको तो इतते दिन हो गए काम करते हुए कुछ आपकी नज़र में कुछ अच्छा सा हेयर कट नया वाला थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हाँ थोड़ा थोड़ा करवाना हैं मुझे बस थोड़ा ज़्यादा नहीं करवाना क्योंकि फिर वो छोटे रह जाते वह अच्छे नहीं लगते तो मुझे थोड़ा ही करवाना है जिससे मेरे थोड़े बाल बड़े भी रहे और एक अच्छा लुक भी आ जाए तो ऐसा नहीं है क्या कि आगे से थोड़े मेरे बाल बड़े रह जाए और थोड़े साइड में से और थोड़े पीछे से थोड़े थोड़े छोटे छोटे रहे लेकिन आगे से मुझे क्या है अपने को बालों को हैं ना बड़ा ही रखना है मतलब छोटा नहीं रखना थोड़ा आगे से बढ़ा रखना हैं और पीछे से थोड़ा छोटा छोटा करना हैं जिससे क्या है कि थोड़ा अच्छा लुक दिखे थोड़ा ऐसा कुछ है हाँ तो आपके हिसाब से देख देना जो कोई सा भी अच्छा लगे लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं बाहर निकलूँ तो आप आपके शॉप पे तो अच्छा दिखे और बाहर निकलते ही बिलकुल खराब हो जाए ऐसा नहीं दिखना चाहिए हाँ तो अभी कर दो आप मेरे ऐसे काम करो अभी कर दो